नमस्ते अभी थोड़ा सा रास्ते में हूँ चल रही हूँ क्या करें बेटा हम बेटा हम थोड़ा बड़े बूढ़े हैं अभी यह तो मिला है मेरा थोड़ा काम स्टे होम मरीज़ आ रही बेटा अभी रास रास्ते में हूँ धीरे धीरे चल रही हूँ उतनी ही धूप लग रही थोड़ी आ रही हूँ थोड़ा सा लेट हो गई हूँ

क्या करें थोड़ा सा पास ही आए धीरे धीरे आ रही हूँ धीरे धीरे करूँगी आ रही हूँ और मैडम हाँ आ रही हूँ चल रही हूँ धूप लग रही है साथ

हाँ हाँ कि अब तो आ रही मैं भी वेट करती हूँ ऐसी बात नहीं है

हाँ यह तो बात सही है बेटा फिर भी आ रहीं कोशीश कर रही पूरा कल से और जल्दी आऊँगी बस बस पहुँचने वाली हूँ थोड़ा सा बैठ गई थी धूप लग रहा था ना इसलिए अब तो दवाई खाती हूँ ना इसलिए दवाई खाती हूँ इसलिए परेशान हो जाती हूँ नहीं तबीयत नहीं है दवाई तो बहुंत खानी पड़ती है सुगर वालों को जानती हो कमज़ोरी है बुढ़ापे में उम्र है छुट्टी लेंगे तो पैसे कटेंगे खाएँगे कहाँ से फिर हाँ बस यही भर बस यही रहा फिर थोड़ा सा नीचे ऊपर थोड़ा सा आ लेट वेट हो जात है लेकिन आ आ आ कर करूँगी सब अराम से

यही बात है इधर कर के जब चले जाएँगे तब शाम को ले लेंगे दवा फिर जा खा कर और रात में अराम हो जाता

आ रही बेटा आ रही इधर देखिए ख़ुश रहो बेटा